اتر پردیش کا دورہ کرتے ہوئے سیاح بہت ساری سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے جیسے وہ اگر گنگا ندی کے کنارے سفر کر رہا ہے یا پھر اتر پردیش میں بہنے والی کسی بھی بڑی ندی کے کنارے سفر کر رہا ہے تو وہ ریور رافٹنگ کا مزہ لے سکتا ہے ناؤ چلا سکتا ہے اور اس ندی کے کنارے مچھلیاں پکڑنے کا آنند لے سکتا ہے اس کے علاوہ اتر پردیش میں جو تاریخی شخصیات ہیں ان کے مقبرے پر جا کر ان کے بارے میں جان سکتا ہے اور اتر پردیش میں جو مکھیہ عمارتیں ہیں جو ضروری عمارتیں ہیں ان کے ساتھ فوٹوگرافر سے اپنی تصویریں کھینچوا سکتا ہے تاج محل کے ساتھ تصویر کھینچوا سکتا ہے لکھنؤ میں امام باڑے کے ساتھ اپنی تصویر کھینچوا سکتا ہے اور جو مشہور عمارتیں ہیں ان کے آس پاس کی کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کا آنند لے سکتا ہے اتر پردیش میں ہر ضلعے کا ایک اپنا الگ کھانا ہے تو ان کھانوں کا بھی وہ آنند لے سکتا ہے